आजकल बच्चे ऐसे बहुत से खेल खेलते हैं जिनमें मनोरंजन एवं शारीरिक व्यायाम और शारीरिक व्यायाम के साथ साथ एक्सरसाइज भी बढ़िया हो जाती है जैसे क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल हॉकी घुड़सवारी बैडमिंटन कबड्डी और और भी खेल हैं जिनसे शारीरिक फायदा मिलता है और खेल कौशल में वृद्धि होती है इसके साथ भी हमें कई चीजों में फायदा देखने को मिलता है कई बार तो प्रतियोगिताओं के सर्टिफिकेट से प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में इनका अलग से अंक दिए जाते हैं और फायदा दिया जाता है ठीक कुछ खेल इस प्रकार से भी नए उभर के आएँ हैं जो शारीरिक ना होकर मानसिक होते हैं मानसिक खेल पहले भी होते थे जैसे अपना लूडो हो गया या इसके साथ अपना शतरंज हो गया शतरंज के साथ अपनी ऐसे बहुत से खेल हैं जो मानसिक हुआ करते थे लेकिन अब ऑनलाइन के जमाने में कुछ खेल ऐसे उभर कर आए हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग और जो ऑनलाइन गेम ऐसे भी हैं जो बच्चों को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं जैसे ऑनलाइन गेम्स की मैं बात करूँ तो फ्री फायर और पब जी ये गेम ऐसे हैं जो बच्चों पर बहुत से नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और एक तरीके से लत सी लगा देते हैं जिसमें बच्चों का बहुत सा नुकसान हो जाता है और नुकसान होने के साथ साथ बच्चों को बहुत ही मेंटली डिसऑर्डर झेलना पड़ता है कई बार तो इन खेलों में बच्चे अपने माँ बाप के बहुत से पैसे भी लगा देते हैं तो ऐसे भी आजकल गेम हैं जो बच्चों के लिए खतरा बने हुए हैं तो अगर बच्चे शारीरिक रूप से कोई खेल खेलते हैं और मानसिक रूप से भी ऐसे खेल खेलते हैं जो उनकी मानसिक स्थिति या मानसिक वृद्धि करते हैं तो वे खेल तो उनके लिए वरदान बन जाते हैं पर ऐसे खेल जो उन्हें मानसिक रूप से डिसऑर्डर दे रहे हैं या मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर करने पर विवश कर देते हैं तो ये खेल बच्चों के लिए अभिशाप बन जाते हैं